जोंनि गथ'फोरखौ स्कुलाव होनायाव उन्दै बैसोयाव एसे खम लायो आरो ओमफ्राय क्लास देरलांनायजों लोगोसे फैसायाबो बाराय लांबाय थायो स्कुल लेभेलाव फैसाया एसे खम लायो प्राइभेटफोराव बांसिन लायो सरकारियाव फैसा लानाय जाया आरो प्राइभेटफोराव ओरैनो दुइ हाजार मान्थलि दुइ हाजार ओमफ्राय सरकारियाव लानाय जाया आरो सरकारि स्कुलफ्राव कलेज लेभेलाव गोबां लायो जेरै सारि हाजार दुइ हाजार स्कुल लेभेलाव फरायनाय समाव